असांखे सिंधी डांस वधीक वणंदो आहे छो कर इहो डांस असां जीअं ख़ुशियुनि में बि हर समय करे सघंदा आहियूं लाॾा थींदा आहिनि त बि असां डोकलनि सां ई कंदा आहियूं उन ई खां पोइ घर में कोई ॿारु ॼमे थो त बि असां सिंधी डोकला डांस कंदा आहियूं इन ई खां पोइ डांडिया बि थींदी आहे त बि असांजो सिंधियुनि जो हीअ डांस हूंदो आहे सत्संगु कराईंदा आहियूं त बि असांखे सहुलो लॻंदो आहे डांस करणु उन ई खां पोइ घर में कोई ॿार ॼमे थो ख़ुशीअ जो माहोल आहे कंहिंजी सगाई आहे त बि असां सिंधीअ में ई डांस कंदा आहियूं डोकला असांखे इन ई करे वणंदा आहिनि छोकी असां सिंधियुनि जा हथ पेर उन ई ते ई उथंदा आहिनि इन ई करे और बाक़ी डांस सिखण जी ॻाल्हि रही त डांस त इलाही तरीक़े जा थींदा आहिनि जीअं बैली डांस थी वियो कथक थी वियो इन ई खां पोइ असां

इन ई खां पोइ घर में वियाउ वधाइणा आहे घर में कोई नयों प्राणी अचे थो या कंहिंजो स्वागत बि करिणो आहे असां जीअं साईं जन असांजे दर ते ईंदा आहिनि त बि असांजो ख़ुशीअ जो माहोलु हूंदो आहे त उन ई ते बि असांजा बैंड बाजा ईंदा आहिनि जंहिंते असांजा डांस थींदा आहिनि इन ई खां पोइ तव्हां असां काॾे वञूं था पिया गुरुद्वारे में या काथे बि वञूं था पिया उन ई में बि असां खे सहुलो लॻंदो आहे डांस करणु सिंधीअ लाॾा सभिनी खां बहितर हूंदा आहिनि लाॾा थी विया इन ई खां पोइ असां माता जी चौकी विहाईंदा आहियूं